हँ हम क्रिकेट खेलने छी लगभग आज से चारि से पाँच साल पहिले खेलली रऽ की हम एक दूसरेके बीचमे मैच होइ छलै उस मैचमे लास्ट ओभरके ओभरमे मतलब बुझियौ कि दू ओभरमे चौदह या पंद्रह रन लैके छलै हमरा आरके सामने हमर बॉलर छलै जे कमजोर छलै बॉलर ओकरा पर हमरा विश्वास नहि होइ छलै कि मतलब ई बॉल निकालि सकै छै ओ लास्ट ओभरमे हमरा बहुत निराशाजनक छै आ बहुत कठिन बात छलै की मतलब देखे रहियै की नहि हम हमरा मैच हाथ से निकलि रहल छै ओहि समयमे हम बहुत निराश छलिए बहुत कठिन समस्या से गुजरली आओर उस समयमे हम कहली कि देखै छियै कि मतलब मैच देखे रहिए मैचमे लगै छलै कि नहि मैच हमरा हाथ से निकलि जायत ओहि समयमे हम बहुत निराश छी बहुत कठिनाइके सामना करके फिर भी ओ मैच खेलली मैच खेललाके बाद बहुत ही एसन मैच होइ छै की मतलब अहाँ लास्टमे एक दू ओभरके बीचमे देखबै कि बहुत परेशानी आयत कोई भी मैच अहाँ खेलियौ मैच खेलियौ हॉकी खेलियौ क्रिकेट कोइ भी चीज होइ जब अहाँ लास्टके पास पास आबै छियै बहुत सी परेशानी आयत कभी देखबै तऽ एम्पायरके तरफ से दिक्कत आयत कभी बॉलरके तरफ से दिक्कत आयत कभी बैट्समैनके तरफ से दिक्कत आयत ओ चीजके अहाँ सामना कऽके अगर क्रिकेट कोइ कोइ भी गेम खेल रहली हन तऽ मतलब अहाँके कम्पलसरी जे बुझै छियै कि मतलब ओ सामना दिक्कतके करय ही के परत हमहु आर देखै छियै कि बहुत सी मैच एहन खेललियै हन कि जब लास्टके एक दू ओभर होयत तऽ बुझियौ तऽ दू बॉलमे छओ रन या दू बॉल मे पाँच रन लैके हइ तखनी बुझियौ तऽ एक दूसरेके ई नहि समझतै कि ओ जीततै कि हम जीतब एहने एहन मैच होइ छै ताहि सब चीजमे बहुत ही कठिनाइके सामना करयके परै छै आओर मैच होइ या क्रिकेट गेम कोइ भी चीज होइ चाहे अपने जीवनके पल लऽ लिअ तऽ ओहि सब चीजमे देखै छियै कि मतलब कठिनाई उतार चढ़ाब होइते रहै छै एनाहिते देखबै तऽ ओहोमे उतार चढ़ाब क्रिकेटमे कभी अहाँ जीतके पक्षमे रहब कभी ओ टीम जीतके पक्षमे हइ एहिसे करके जीतके एक दूसरेके पास जीतै छै आ क्रिकेटके बात होइ चाहे हॉकीके बात हो तऽ सारा जग जानै छै एहिमे उतार चढ़ाब होना ही हइ क्रिकेटके गेम होइ जीबन होइ बहुत सी बात जेना देखियौ उतार चढ़ाब होइ छै तऽ अयमे निराशा होना और कठिनाइ होना निश्चित ही होइ छै